बाग़बानी मूंखे बचपन खां ई शौक़ु हुयो की मुंहिंजे घर में हिकु बग़ीचो हुजे ऐं पेड़ पौधा हुजनि सभु तरह तरह जा वण हुजनि फल फलनि जा वण हुजनि पर इअं असांजे घर में ॾाढा पूरवज हूंदा हुया उन्हनि जे ज़माने खां असांजे घर में ॾाढो वॾो बाग़ु हुयो जेको की मां उन्हनि सां ई बाग़बानी करणु सिखियमि पर उन खां पोइ मुंहिंजे पापा मम्मी सभु उन्हनि खे संभालींदा हुया ऐं धीरे धीरे उन्हनि खे ॾिसी करे मूंखे बि इहो शौक़ु जाॻियो पोइ मां पंहिंजे घर में नंढपण खां ई पेड़ पौधन खे पाणी ॾींदी हुयमि ऐं उन में तरह तरह जा गुल खिलंदा हुआ जेके की ॾिसण में ॾाढा सुठा लॻंदा हुया ॾाढी सुठी ख़ुशबू ॾींदा हुया ऐं फलनि जा बि वण हूंदा हुया जेके धीरे धीरे वॾा थींदा हुया ऐं एॾा सुठा मिठा मिठा फल ॾींदा हुया असांखे त उन्हनि खे ॾिसी करे हिर्सु जाॻंदो हुयो की मां बि बाग़बानी कयां ऐं ॾाढे सुठे सां कयां पोइ धीरे धीरे उहो मुंहिंजे शौक़ में अची वियो उन्हनि खां पोइ मुंहिंजी शादी खां पोइ साहुरनि में कोई हिकु बि वणु न हुयो कोई बि पौधो न हुयो पोइ मां धीरे धीरे अची करे उते वण लॻाया ऐं नंढा नंढा पौधा उगाया जेके की ॾिसण में ॾाढा सुठा हुया पहिरियां त कंहिंखे न वणंदा हुया पर हाणे घर में उहे सभिनि खे ॾाढा वणंदा आहिनि ॾाढा ख़ुशबू फहिलाईंदा आहिनि पोइ धीरे धीरे असांजा ॿार बि उन्हनि जी सेवा करणु लॻा ऐं उन्हनि खे खाद पीत पाणी सभु ॾियण लॻा की ॿारनि खे बि धीरे धीरे हिर्सु जाॻियो पोइ हाणे असां हरियाली पंहिंजे घर में ई लॻाई आहे जेकी असांखे शुद्ध हवा ॾींदा आहिनि